तेरो हुमण गांवटी अळमी खतर खतखतें सुंगटांचे डांगर मनगणें साखर भात गोडशें तिसऱ्याचें सुकें शाकुती सुंगटांचे किसमोर सवराक भरल्यो माणक्यो वरण रिचार बांगडो डाळ बांगड्यांची उड्डमेती पातोळी सान्न्या नाचण्याची कापां दुदांतले फोव सोजी तवसळी मुगाचे गाटी आंबाड्याचे कोळ मुठल्यो अनसाचें सांसव शिरवळ्यो उकडें शीत तांदळाचें आंबट तिकत कुर्लेचे सुकें पोळी चिकन काकणां काजूचे फेणी मिसळ भात दाळ खिचडी दही भात मुगाची खीर शेवये सुकें बोंबील